قرۃ العین حیدر بھارت میں مقیم اردو کی ایک خاتون ناول نگار تھیں قرۃ العین حیدر بیس جنوری انیس سو ستائیس عیسوی میں اترپردیش کے شہر علی گڑھ میں پیدا ہوئیں ان کے والد سجاد حیدر یلدرم اردو کے پہلے افسانہ نگار شمار کیے جاتے ہیں تقسیم ہند کے بعد قرۃ العین حیدر کا خاندان پاکستان چلا گیا لیکن بعد میں انہوں نے بھارت آ کر رہنے کا فیصلہ کیا قرۃ العین حیدر صرف ناول نگاری کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے افسانوں اور بعض مشہور تصانیف کے ترجموں کے لیے بھی جانی جاتی ہیں ان کے مشہور ناولوں میں آگ کا دریا آخری شب کے ہم سفر میرے بھی صنم خانے چاندنی بیگم اور کارجہاں دراز شامل ہیں تقسیم ہند کے وقت وہ اپنے اپنے اہل خانہ کے ساتھ پاکستان چلی گئیں انیس سو انسٹھ میں ان کا ناول آگ کا دریا منظرعام پر آیا جس پر پاکستان میں بہت ہنگامہ ہوا اس کے فوراً بعد انہوں نے بھارت واپس آنے کا فیصلہ کیا جہاں وہ بطور صحافی کام کرتی رہیں اور افسانے اور ناول بھی لکھتی رہیں ان کے علاوہ انہوں نے ادبی تراجم تراجم بھی کیے ان کی کتابوں کی تعداد تیس سے زیادہ ہے انہوں نے انیس سو چوسٹھ عیسوی تا انیس سو اڑسٹھ عیسوی ماہنامہ کی ادارت کی ان کی کتابیں انگریزی اور دیگر زبانوں میں بھی ترجمہ ہوئیں ان کی سبھی ناولوں اور کہانیوں میں تقسیم ہند کا درد صاف نظر آتا ہے ان کی دو ناولوں آگ کا دریا اور آخری شب کے ہم سفر کو اردو ادب کا شاہکار مانا جاتا ہے آخری شب کے ہم سفر کے لیے انیس سو نواسی میں انہیں بھارت کے سب سے باوقار ادبی اعجاز اعزاز گیان پیٹھ انعام سے بھی نوازا گیا جب کہ بھارتی حکومت نے انہیں انیس سو پچاسی میں پدم شری اور دو ہزار پانچ میں پدم بھوشن جیسے اعزازات سے بھی دیے قرۃ اللعین حیدر گیارہ سال کی عمر سے ہی کہانیاں لکھنے والی قرۃ العین حیدر کو اردو ادب کی ورجینیا وولف کہا جاتا ہے انہوں نے پہلی بار اردو ادب میں اسٹریم آف کانسشیسنیس تکیننک کا استعمال کیا اس تکنیک کے تحت کہانی ایک ہی وقت میں مختلف سمت میں چلی جاتی ہے انہیں ساہتیہ اکادمی اور گیان پیٹھ انعام کے اعزازات بھی ملے ہیں ساہتیہ اکاڈمی اعجاز ان کی افسانوی مجموعہ پت جھڑ کی آواز پر انیس سو سڑسٹھ میں تفویض ہوا جب کہ گیان پیٹھ اعجاز انیس سو نواسی عیسوی میں آخری شب کے ہم سفر پر دیا گیا انہیں پدم بھوشن اور گیان پیٹھ اعزاز سے بھی نوازا گیا ان کی وفات اکیس اگست دو ہزار سات میں نوئیڈا میں ہوئی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قبرستان میں مدفون ہوئیں ان کی تصانیف میں آگ کا دریا آخری شب کے ہم سفر میرے بھی صنم خانے چاندنی بیگم کار جہاں دراز روشنی کی رفتار سفینے سفینۂ غم دل پت جھڑ کی آواز گردش رنگ چمن چائے کے باغ دلربا اگلے جنم موہے بٹیا نہ کیجیو وغیرہ وغیرہ ہیں